खेती तऽ खेती तऽ हम करैत छी बहुत बढ़िआँ खेती भऽ जाइए कियाकि बाहरके समान नहि लैत छी कियाकि केमिकल ओहिमे मिलाएल रहैत छै अपन अपन खेतक जे रहैत छै कोइ भी सामान तऽ ओ बहुत बढ़िआँ रहैत छै जेकि ओहिमे मोन मोनो तोनो नहि खराब नहि भेल बढ़िआँ जेना भोजन केलहुँ आ बढ़िआँ जेना ओहिमे केमिकलके लोक कोनो उपयोगो नहि करैत छै ओ आ बहुत बढ़िआँसँ खेती भऽ जाइत छै आ ओ कऽ लैत छै ओहि लेल कोनो दिक्कत नहि होइत छै लेकिन अगर नहि करब तऽ बाहरवला जे अगर खायब तऽ बिना होस्पिटलके चक्कर ओहिमे लगबे टा करत ओहि लेल कनी मेहनते पड़ैत छै ने जे खेती करयमे तऽ खेती कऽ लैत छी ओहि लेल कोनो दिक्कत नहि होइत छै आ जेना आदमीके घूमयके समय भेलै तऽ ओ अपनेसँ कयलक आ ओहिमे अपनेसँ कऽ के बढ़िआँ जेना गहुँमके बढ़िआँ जेना पानि तानिमे दऽ के बढ़िआँ जेना पिसेलहुँ उएह बजारसँ लिअ तऽ बाजारमे कोनो तरहक ओनहिए जेना तेना कऽ के केमिकलवला चीज आ जेना तेना कऽ के माटि ताटि दऽ के आटा बना के दऽ देलक ओ जे भोजन केलहुँ तऽ ओ नहि नीक होइत छै आ बहुत तरहक होइत छै अहिनामे चावलो होइत छै अहिनामे दालिओ होइत छै दालिओमे आइ काल्हिमे जे छै राहैरे दालि भेल तऽ उएहमे रङ्ग रङ्ग तङ्ग फेँटल रहैत छै तऽ ओसभ कोनो चीज बढ़िआँ नहि होइत छै ओहिसँ मोन खराब होइत छै हॉस्पिटलके चक्कर लागत जे ओहिसँ बढ़िआँ अपने करी खेती अपने कऽ के अपने खेतीसँ करी आ ओहिमे बढ़िआँ जेना करी बढ़िआँ होइत छै सभ खेत बढ़िआँ जेना करी सभसँ बढ़िआँ